मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके साथ मुझे काम करने में काफ़ी कठिनाई हुई वह व्यक्ति जो था उसकी एक जनरल स्टोर की ग्रॉसरी प्रोडक्ट की एक शॉप थी उस समय मुझे पैसे की काफी ज़्यादा ज़रुरत थी तो पैसों के लिए मैं वहाँ पर काम करने के लिए गया उसका काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत का और काफ़ी ज़्यादा परिश्रम का था वहाँ काम करने में मुझे काफ़ी समस्याएँ आई उस व्यक्ति ने मुझे काफ़ी कम सैलरी दी उस व्यक्ति ने मुझे काफ़ी कम सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा काम करवाया मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके परेशान हो गया था लेकिन मैं वहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा था और मुझे मैं वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला इसलिए मैंने मन बनाया कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा मैं इसके यहाँ काम नहीं करूँगा अब मुझे अपना खुद का ही काम करना है फिर मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया मुझे उस व्यक्ति के साथ कार्य करने में काफ़ी परेशानी हुई उसने मेरा बहुत फ़ायदा भी उठाया